حیدرآباد میں نثری اور لسانی گروہ میں بی سی یہاں تک کہ ایس ٹی بھی ہے اور ایس سی بھی ہے جو بڑے زیادہ میجارٹی اکثریت میں ہے وہ بی سی ہے بعد اس کے ایس سی ہے پھر ایس ٹی ہے یہ ہندو مذہب کے ہے اور اس سے ہٹ کے مسلمانوں میں سب سے بڑا طبقہ شیخوں کا ہے اس کے بعد چاؤسوں کا ہے جو کہ چاؤس یمن یا افریقہ سے آئے اور اس کے بعد شیعہ لوگوں کا ہے جو کہ اس کے بعد پھر مہدیہ ہے اور ایلوں میں یہی ہے اور کچھ اس میں بھی جو ہیں ہندؤوں میں زیادہ جو ہے اور بھی ہے فرقے لیکن یہ جو ہے میجر زیادہ جو ہے اہمیت بڑے ہے